हेलो भैया नमस्ते भैया अमित मिश्रा बात कर रहा हूँ एल आइ सी एंसुरेंस कंपनी से बात कर रहे हैं आप हमें भैया एक बीमा करवाना था अपनी आ अपनी फैमिली के लिए तो उसी चकक्र में कॉल किए थे आपको नहीं हमारा पर्सनल तो होगा ही बाक़ी फैमिली वाला पूरा भी होगा जो है हम लोग जो है हमारे दो बच्चे हैं वाइफ़ और मैं चार लोगों का वो है

हमारी एज लगभग जो है फ़ॉर्टी सिक्स साल के आसपास होगी वाइफ़ मान लीजिए चालिस साल के आसपास होगी चालिस बयालीस बच्चे बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं अभी एक जो है पाँच साल का है एक चार साल का है और ये है अच्छा तो आपके प्लान के मुताबिक जो है दुर्घटना बीमा ही रहता है कि जो है मैच्युरिटी भी इसमें कुछ रहती है जैसे कहते है जी जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी ऐसा कुछ है क्या जी

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा मान लीजिए जैसे कोई एक्सिडेंट हो जाता है हैंडीकैप हो जाता है आदमी के जो है कोई हाथ टूट जाता है पैर चला जाता है या आँख चली जाती है तो उसका भी बीमा कम्पनी क्या देती है बीमा कम्पनी

अच्छा जो अच्छा अच्छा कोई कम्पनी कोई हॉस्पिटल वगैरह असाइड करती है कि फलाने हस्पताल में जाओगे तो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा

अच्छा मान लीजिए मान लीजिए जैसे हमारा ही है बीमा बीस साल का बीमा है बीमा हमारा बीस साल में पूरा हो गया है तो उसके बाद कम्पनी हमें क्या सुविधा देगी उसके बाद मैच्यूरिटी में क्या देगी हमको

अच्छा अच्छा बीच में

अच्छा

अच्छा मान लीजिए अगर बीच में हमारी पॉलिसी जैसे मैं चला रहा हूँ कोई किसी कारणवश उसका जो है किश्तें नहीं जा पाई हैं पॉलिसी बंद हो गई हैं तो उसका क्या रहेगा उसका हमारा पैसा रिफंड हो जाएगा नहीं रिफंड हो जाएगा कि क्या

चलिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपसे संपर्क करते हैं ठीक चलिए ठीक है ठीक है चलिए